उत्तर प्रदेश जी कला ऐं शिल्प राज्य में विविधता में एकता जो संदेशो ॾींदी आहे इन जो सभिनीनि खां वॾो उदाहरणु राज्य जी राजधानी लखनऊ में मिलंदी आहे लखनऊ गंगा जमूनी तहज़ीब जो शहरु चवायो वेंदो आहे हिन शहर जे शिल्पकार ऐं चित्रकारनि जी कला में इहो नमूनो ॾाढे ई सुठे नमूने सां ॾिसणु ईंदो आहे